वैसे वैसे तऽ कतौ जाइके लेल अखन तऽ ऐप भऽ गेल छै जे छै अहाँके रेपिडो छै ओला छै ओइ सँ आजकल जतऽके लोकेशन छलै ओतऽके आदमी ओतऽसँ बुक कयलक जतऽ जाइके छै ओतऽ तऽ गूगलके शो कयलक मैपमे ओकर आबि गेल आओर जतऽ भी रहल ओइ लोकेशनपर ओ गाड़ीवला आबिकऽ हुनका लअके चलि गेल आब ओ जे छै पहिले की छलै कि पहिले कतौ जाइके लेल जे छै बसके इन्तजार करबे के छलै कि बसवला मे बहुत भीड़ रहै छलै बहुत यात्री सब बहुत लोक पुछै छलै कि कतऽ आबि गेलै कोन स्टॉपेज छै कोन नहि छै तऽ कतऽ आबि गेलियै नहि आबि अगर आगाँ कौन सा चौक आबऽवला छै अखन कौन सा चौकपर छियै इएह सब उ मतलब पहिले छलै आब आबैवला दिनमे उ सब नहि छै आब तऽ लोग ऑनलाइन ही उबर सब बुक कऽ लै छै चाहे ओला बुक कऽ लेलक ओहोसँ अपन काज चला लेलक